किसानक काजसँ जे समय बचै छै ओहिमे किसान दोसरो काज कए सकै छै हमर समझसँ मुर्गा पालन जे छै ओ कए सकै छै एकरा लेल ओकरा परिवारक सहयोगसँ ई काज भऽ सकै छै ओ जे किछु खेती किसानीके बाद समय बचै छै ओहिमे अपन समय लगा सकै छै एकर लेल ओ अपन परिवारक सहयोगसँ ई काजकेँ कऽ सकै छै एहिके लेल ओकरा परिवारक सहयोग भरपूर चाही किएकि ई तऽ अपन समय किसानीमे लगबै छथिन तऽ परिवारक दोसर सदस्य ओकरा सहयोग कऽ के ई काजके आगाँ बढ़ा सकै छथि आ एकरा अलावा एकटा आओर काज छै जे किसान कऽ सकै छै हमरा समझसँ ओ मधु प् मक्खी पालन छै जे अपन घरक आस पास ई काज कऽ मधु प् मक्खी पालनके काजकेँ बढ़ावा दऽ के ई से अपन अपन जे छै बाहरी इनकम कऽ सकै छै ओकर अलावा मुर्गा पालन कऽ के अपन परिवारक भरण पोषण कऽ सकै छै एकरा अलावे आओरो छोट मोट काज जे छै से किसान कऽ सकै छथि आओर किछु किसान तऽ करबो करै छै आ हमरा किसान सभसँ निवेदन अछि कि अपन आउट समय जे किछु खेती किसानी से बचैए तऽ अहूँ अपन परिवारके समृद्ध बनबैके लेल छोट मोट काज आउट समयमे करी जाहिमे छोट मोट काज हम पहिले बता चुकलहुँ अछि एहिमे अहाँ अपन रूचि देखाउ आओर अपन परिवारके भविष्यकेँ उज्ज्वल बनाबैके लेल प्रयास करू आओर एहिमे अपन परिवारकेँ समृद्ध बनाउ